आं उन्दैनिफ्राय देरबोनानै संसार जाजेननायाव जोबोद थाखा फैसानि प्रब्लेमाव गोलैदों बिनिखायनो आं सासे मानसिखौ लोगो लानानै रबर बागान गायजेनदों बेजों दा एसे एनै रां आरजिनो हादों आरो नेक्स्ताव गय बागान गायबावबाय बिदिनो जेखिनि हायो बेखौ गायलांबाय थागोन बिदिनो संसार जानायाव जेंना नांनायनि समनिफ्रायनो आं माबा मोनसे राहालामा बोरै लामा मोनगोन बिदिनो साननानै आं बे रबर बागानखौनो खालामजेननाय जादों बिनि नेक्स्ताव गय बागान बानायनाय जादों दा बेजोंनो आं थाग थुग सोलिगासिनो दङ आरो इयुनाव गुबुनाव सापस खालि हाफोर मोनबाय बायोबा इयुनाव बिदिनो साहा बागान गय बागान खालामबावनो थांखि दंबावो बिदिनो हानायमानि फेहेरलांबाय थागोन जाहाथे थाखा फैसानि रां रुफानि अलखदाव गोलैया बिदिनो दावगालांबाय थागोन